प्रिकाशन एह् सावधानी अस उ'ऐ यूस करने जि'यां कोई वी सिजन दी अस फसल लान्ने न तां उस बेल्लै अस एह् करने कि टाईमे टाईमे उने गोड्डी लगदी रैह् ते कन्नै कन्नै जेह्ड़े बेकार पलांट पौदे बुह्ट्टे लगदे बिच्च ते उने नां फ्ही अस ताल देईयै ना उने कड्डी लैन्ने ते बस गोड्डिया ध्यान रक्कना पौंदा ते बिच्च बिच्च जेह्ड़े उ'ने चीजां बेकार होन ता उने पुट्टी लैचै